हाँ नमस्ते भैया हमें अपनी बेटी के लिए गेहना बनवाना है भैया क्या रेट चल रहा है सोना क्या रेट चल रहा है भैया फिर से बताइए थोड़ा तो महँगा नहीं है भैया तो ग्राम से भैया कि यह तोला से दे रहे हैं साठ हज़ार तो आप भरे को दीजिए या तोला से या ग्राम से मतलब यही तो मैं जानना चाहती हूँ मुझे मंगलसूत्र चाहिए अंगूठी चाहिए और चैन चाहिए और नाक में के चाहिए और पायल चाहिए चाँदी का क्या रेट है भैया बिछुआ चाहिए तो हमको एक भर के फिर एक भर के हमको चैन चाहिए और हाँ एक भर की चैन चाहिए दो सौ ग्राम के जैसे मंगलसूत्र है बड़ा वाला रहे हाँ और डिजाइन अच्छी चाहिए भाया मुझे जो सामने दिख रहे हैं जो सामने डिजाइन आपके है उसी में का डिजाइन मुझे चाहिए मेरी बेटी की शादी है और मुझे अच्छे अच्छे डिजाइन चाहिए और अच्छी डिजाइन देखिए आपके पास जो सामने दिखा है ना देखिए टांगे हैं आप ओ वह उसी में का देखिए रिंग एकदम हमको वैसे ही चाहिए जैसे आपका पहनी हैं देखिए बगल में रखे हैं अच्छा चैन भैया कितने वह मतलब सोना जो दे रहे हैं एक अठारा कैट दे रहे हैं और बाईस कैरेट दे रहे हैं चौबीस कैरेट दे रहे हैं हाँ हाँ शादी भी बताइए कैसे मतलब भई दे रहे हैं अच्छा भैया महँगा तो नहीं ना है अच्छी ठीक चलिए तो मुझे वो बीस ग्राम की पायल चाहिए अच्छी डिजाइन चाहिए और जिसका नमस्ते